स्वास्थ्य बीमा जो है बहुत ही अच्छा है करना चहिए हर इंसान को क्योंकि वह अगर कर लेते हैं आप तो आपको परिवारिक ज़िन्दगी में बहुत हेल्प मिलती है आपके परिवार को क्योंकि हेल्थ बीमा अगर किया हुआ है आप तो आपके घर में अगर पैसी पैसे की अच्छी उपज उपाय नहीं है तो उससे बहुत ही सहयोग होता है जैसे एल आई सी हम आप करवाते हैं एल आई सी करवाते हैं तो एल आई सी करवा लीजिए एल आई सी करवाने के लिए अगर प्री सही टाइम से अपना बीमा भरते भर रहे हैं आप तो आपका रिकवर भी अच्छा होता है इसमें जो भी जितने साल के आप कराए हुए हैं उसमें आपका अच्छा बेनेफ़िट होता है बीच में अगर कुछ भी हो गया तो आप जिनको नोमिनी में नाम डाले हुए हैं उनको मिलता है उससे सहयोग होता है आपको कोई भी बड़े काम अगर घर में करना है अगर दस लाख बीस लाख का आप अगर करवाए हुए हैं इन्स्योरेन्स या जीवन बीमा तो उसमें जो आप अगर सही टाइम से भर दिए हैं तो आप किसी से मुँह नहीं खोलना पड़ेगा कि हमारे पास व्यवस्था पैसे की नहीं है या जैसे हो गए बच्ची की शादी करना है बच्चे की शादी करना है उसको अगर सही टाइम से अगर आप एल आई सी करवा दिए हुए हैं तो शादी विवाह टाइम में आपको हेल्प मिल जाएगी और आपको किसी से मिल बोलना नहीं पड़ेगा और वह टाइम से आपको मिल जाएगी बीमा तो उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं हेल्थ बीमा अगर करवाए हुए हैं तो अगर आप बीमार पर गए बहुत सारे बीमारियाँ जो हैं वह घर को ख़त्म कर देता है क्योंकि बहुत आप सब की स्थिति अच्छी नहीं रहती है सबको पैसा सब पैसे वाले नहीं हैं और हेल्थ बीमा अगर आप करवाए हुए हैं तो टाइम पर आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना या अपने फ़ादर का या अपने मम्मी का या अपनी पत्नी का अच्छा से अच्छा इलाज वह हेल्थ बीमा के श्रोत से आप करवा सकते हैं